साथस' थाखानि आं लंफेन बायदोंमोन फिसालानो दा बे फिसालाया लंफेना एसे गोबाव दिन गान्नायावनो थाबैनो लंफेन खालारा माने खारजोबबाय आरो बोथियाफ्राबो गोबोर जोब्बाय बोथिया गोबोरनाय रं खारनाय बेखायनो बे फिसाला फिसालाया दा लंफेनखौनो फसायैनि गारनो नागिरबाय गारबा गारबाय आरोखि माबाया फिसालाया रं खालार खारनाय दा बिखाइनो फिसालाया दा लंफेनखौ बाहायला जाहैबाय गारबाय फसायैनि दा बेखायनो फैसा आंखौसो दा माबायदि लंफेन लाबोदों माबायदि लंफेन बायदों आंखौसो दा दुसिगासिनो दं बेफोरबायदि लंफेनखौ मानो बायनांगौ खालार खारग्रा बोथिया गोबोरनाय बेफोरबायदि लंफेनखौ मानो बायनांगौ होन्नानै आंखौसो दा दुसिगासिनो रायगासिनो

लंफेनखौ बाहायाख्सै दा आंखौसो दुसिनानै रायगासिनो नोंबायदि दा बुंगासिनो दं बुङो आरो फिसालाया एसेबां दामनि लाबोबाय बेफोरबायदि लंफेनखौ मानो एसेबो मोजां नाया सिनाया माया बायनानै लाबो लाबोनांगौ जाखो नोंलाय होन्नानै आंखौ माने दुसिगासिनो रायगासिनो आरो दा आंबोथ' लंफेन गान्थारै मानसि लंफेन बेफोरखौ आंबो मोन्थिया खालार खारगोन्ना मागोन बोथिया गोबोरगोनना मागोन आं बोरै मिथि मिथिनो जायखिया आंबो मोजां नुबाय नालाय लाबोबाय होफैबाय बायनानै बिदि जे जागोन बिदि जे रं खारगोन आंथ' बिदिखौ मिथिया हाजारखि आं फसायनायखाय लाबोदोंमोन होफैबाय होफैनायाव दा एसे बाहायनायावनो दा लंफेना मोजां नंला जाहैबाय खालारबो खारबाय बोथिया माबा माबिबो गोबोरबाय दा बेबायदि जानानै दा बे लंफेनखौ गार गैया बाहायासै दा आंखौसो रायगासिनो बेफोरबायदि लंफेनखौ मानो बायो होन्नानै

जादों आरो